असां सिंधी माण्हू धंधो कंदा आहियूं धंधो करण लाइ असांखे पहिरियां पंहिंजी पूंजी लॻाइणी पवंदी आहे पंहिंजी पूंजी लॻाइण लाइ दुकानु बि खपे गोदाम बि खपे मालु बि खपे मालु घुराईंदासि असां जितां जितां असां खे परिते हो लॻंदो जिते असां खे सस्तो मालु मिलंदो की असां पंहिंजे ग्राहक खे ॾियूं त ॿ पैसा असां बि कमायूं असांखे पहिरियां पंहिंजा पैसा लॻाइणा पवंदा आहिनि पोइ असां लोन वठऊं या कंहिंखां व्याज ते वठऊं या क़र्ज़ो वठऊं ऐं सिंधी माण्हू जेके बि आहिनि सौ में असां पंचानवे पर्संट माण्हू चवंदा आहिनि की असां पंहिंजो धंधो कयूं पंज ई पर्सेंट माण्हू नौकिरी कंदा आहिनि छोकी सिंधीअ में एतिरी कला आहे जो धंधो करणु लाइक़ु रहंदो आहे त धंधे लाइ असां खे व्याज ते पैसा खणिणा पवनि जा लोन बैंक मां वठिणो पए या क़र्ज़ु वठे ॿ पैसा असां कमाईंदासि ॿ पैसा बैंक खे ॾींदासि त हमेशा बैंक ख़ुशि रहंदी आहे ऐं असां खे मालु हितां घुराइणो आहे वरी कस्टमर नवां नवां ठाहिणा पवंदा आहिनि ग्राहक भाई हिन खे ॾिनो कंहिंखे ॾह पर्सेंट कंहिंखे वीह पर्सेंट कंहिं महिल कंहिं महिल घाटो बि थी वेंदो आहे मालु डेडस्टॉक थी वेंदो आहे भाई हाणे हिन खे माल खे पुराणो थी वियो आहे इहो कोई न थो वठे पोइ तीअं जीअं करे उणिवीह वीह करे में कढिणो पवंदो आहे ऐं दुकानदारीअ लाइ असां खे ज़मीन खपे दुकानु खपे पंहिंजो दुकानु खणण लाइ लाॻति लॻाइणी पवंदी किराए ते वठण लाइ हाणे एडवांस ॾियणो पवंदो इअं करे करे बिज़निस चालू कंदा आहियूं बई बिज़निस कंदासीं आख़िरि पैसा लॻाईंदासि पूंजी उन में पूंजीअ मां जीअं असां पंज लख लॻाया साल में हुन में सत लख ठाहिणा पवंदा पंहिंजा ख़र्च घर जा ख़र्च नौकरनि जा ख़र्च ट्रेनियुनि जा किराया भाड़ा पेट्रोल सभु लॻाइणा पवंदा आहिनि असांखे पोइ वञी इनकम थींदी आहे भाई छह महीना अठ महीना नएं कम में ॼमाइण में लॻंदी आहे पोइ जेसिताईं ग्राहक सेट थियनि पोइ ग्राहकनि मां पैसा ईंदा त सभु कुझु हलंदो आहे छह अठ महीना ग्राहकी ॼमाइण में लॻंदी आहे ऐं धंधो जेके सिंधी माण्हू आहिनि सभु धंधो ई करणु ॼाणनि भाई धंधे में हमेशा ॿ पैसा घर में ईंदा भली ॿियनि जे पैसनि सां घर में पैसा ईंदा